तिन्न दिसंबर दो ज्हार सतारां अगस्त दो ज्हार पंदरां चौदां जुलाई दो ज्हार सत्त कत्ती अगस्त दो ज्हार चार ते नौ मार्च दो ज्हार तिन्न